आं दाख्लै बायनाय मबाइल चार्जार फ्रा दा सफ्थासेनि उनाव गाज्रि जाबाय चार्ज बो लायाला जाबाय चार्ज खौ बोनो हाया हाया जाबाय ओमफ्राय आङो दाम खमाव मोननायखाय बायदोंमोन ओमफ्राय आं दा मोजां मोनासै आरो